कहियौ हॅं छै कोन माछ लेबै कहियौ अपना लग तऽ छै छै गरइ छै तऽ सिल्वर छै आओर रेहु सभ छै कतला छै कहियौ अहाँ कोन माछ लेबै सिल्वर चाही ओहिमे तऽ बहुत कांँट होइ छै आ कांँट वाला लेबै सहरसामे सहरसामे बहुत तरहके माछ मिलै छै कवइ मिलै छै रेहु मिलै छै सिन्घी मिलै छै गरइ मिलै छै अहाँ कोन माछ लेबै से कहियौ हॅं तव गरइ बहुत सुन्दर माछ होइ छै ओहिमे काँटो नहि होइ छै आ बच्चासभ खा सकै छै तहन हॅं अहाँ लय लिअ रेहु लय लिअ रेहुओ बहुत सुन्दर माछ होइ छै बहुत सुन्दर रहै छै ओहिमे काँट एकेटा बीचमे रहै छै ओ तव दू सए टका किलो दै छी हॅं पुरा दू सए देबै किए तऽ माछ सभमे की होइ छै तऽ किछो बचत नहि होइ छै ताहि दुआरे ओ तऽ अनै छियै खरीदके हमहुँ ने ताहि दुआरे हमरा धन्धा छियै तऽ बेचै छी ई अच्छा हम अहाँके एक सए अस्सी टके लगा देब हॅं छै हॅं सभ माछ छै हॅं देब आबि के नहि देखबै की नहि नहि अहाँ देख कऽ अपन चीज अहाँ देख कऽ कोनो चीज लेबै फेर कहब नहि बादमे खराब माछ छै किए तऽ हम ताजे ताजे माछ छै एखन एखन आनबे आनबे केलियै हँ हॅं से तऽ एखन तजे ताजे छै तऽ बढ़िऑं छै पोखरिसँ निकालबे केलियै हँ अहाँ कतेक लेबै से कहियौ अच्छा भेज देब पैसा लय कऽ पैसा लय कऽ आ झोला लय कऽ भेज देब कहलहुँ तऽ एक सए अस्सी टका अहाँ कहलियै तऽ ठीके छै हम कहलहुँ रह दू सए टका तऽ एक सए अस्सी टका कहलियै तऽ ठीके छनि एक सए अस्सीये टका लगा देब डेढ़ किलो लेबै ठीक छै अहाँ झोला लयकऽ भेज देबै हम तौल कऽ दय देब आरो कोनो माछ लेबै से कहियौ ठीके छै आओर अहाँ कोनो माछ लेबै कहियौ हमरा लेल माछ बहुत तरहके माछ छै हमरा लग छै हाँ छै छोटका समधि छै ठीके चाही तौल देबै दू किलो